नमस्कार हाँ जी अच्छा रेल्वे स्टेशन पे बैग चोरी हो गया था आप कहाँ थे बैग कहाँ पे रखा था बैग चेयर पे रख के छोड़ गए थे आपने किसी को देखा आस पास बैग के आते जाते

अच्छा दस मीटर दूर गए थे कोई आपने पूछताछ किसी की कि आस पास कोई देखा हो किसी को बेग को उठाते हुए ले जाते हुए अच्छा कैसे कलर का बैग था आपका अच्छा वहाँ पे कोई जैसे सी सी टी वी कैमरे वगैरह कुछ आपने किसी से कुछ पूछा या जाके किसी को बताया अच्छा किसी ने बताया नहीं अच्छा कितने देर कितने देर पहले की बात है वो ये समथिंग नौ बजे की बात है अच्छा उसके बाद फिर आपने वो बैग ले जाते हुए किसी को यानि कि आस पास इधर उधर किसी को देखा नहीं किसी से पूछताछ करते अच्छा तो अपने बैग में क्या सामान रख रखा था वैसे अच्छा और कुछ अच्छा फ़ोन भी था अच्छा और यानि कि तो बताओ फिर अच्छा रिपोर्ट करवानी है आपको हाँ तो हाँ तो आप ऐसा करना मेरे पास आके यहाँ थाने में आपने रिपोर्ट कंप्लेन दर्ज करवा देना नहीं फ़ोन पे कंप्लेन नहीं ले सकते और आप आपको यहाँ पे एक बार आना पड़ेगा और बात करनी पड़ेगी और अब वहाँ पे पूछताछ कीजिए जाके नहीं पहले कंप्लेन पहले कंप्लेन दर्ज करवाओ ना आप फिर आके हम वहाँ पे पता करेंगे न हाँ फ़ोन कंप्लेन होती है ठीक है वैसे कौन से हिंडोंन रेलवे स्टेशन इसकी बात है न हाँ हाँ आप के साथ कोई और था क्या अच्छा और कोई भी नहीं था आपके साथ और आपके साथ तो आपके बैग में यानि कि ओरिजनल डाक्यूमेंट्स भी थे मोबाइल भी थे अच्छा अच्छा आपको कोई परेशानी हुई थी वहाँ पे या किसी पे शक हो बाय द वे किसी ने आपके साथ झगड़ा किया हो अच्छा आपके साथ झगड़ा भी किसी का नहीं हुआ है यानि कि किसी पे शक हो आपके पीछे कोई आ रहा हो उसने आपके देखा हो कि इसमें ऐसे है बैग में रखा है कुछ और अच्छा ऐसा कुछ भी नहीं लगा तो आप तो आप एक बार आके यहाँ कंप्लेन दर्ज करवा दो अच्छा आपका नाम पता बता दो एड्रैस दे दो हमको हम आ रहे हैं आपके पास अच्छा आपका नाम रिंकू है अच्छा हिंडोन से बिलोंग करते हो ठीक है ओके ठीक है